हेल'

मा होनदों ए सरि सार आं इमार्जेनसिआव फैदोंमोन नालाय ओंखायनो बे हस्पिटालाव मानसि लोमजानाय दंमोनना बेखौनो नायब्रबनो फैदों इमार्जेनसि लाइसेन्स दं सार बावबोबाय इमार्जेनसि हस्पिटालाव मानसि लोमजानाय नायनो फैदोंमोनना बिनिखायनो हाखु दाखु अखा हानायखाय बावबोबाय बिदि नङा सार आं बै खाथिनिनो बै खाथिनिनो आं सरि सरि सार सरि आं दिनैनिफ्राय बिदि जाला आं इमार्जेनसिआवसो फैदों मानसि सिरियास नालाय बेखायनो फल'खौथ' आं खालामखायो अखा हानायजों मानसि लोमजानाय सिरियासखाय हाखु दाखु इमार्जेनसिआव बिदिनो जाफ्लांबाय सरि औ औ आंनिनो सरि अननानै हगार हरदो मायाव हस्पिटालाव मानसि नायनोसो फैदों आं सार प्लिज लाइसेन्सआ न'आव दङ इमार्जेनसि होनदोंना आङो सार इमार्जेनसि हस्पिटालाव मानसि दङ नङा आं बै खाथिनिनो आं बै खाथिनो ओं दे होमबा थैंक इउ सार